हैलो हैलो भाऊ जय झूलेलाल भाऊ शंकर थो ॻाल्हायांव बढ़िया भाऊ बढ़िया तव्हां ॿुधायो अछा अछा भाऊ धन्यवाद भाऊ ऐतिरो यादि रखो था न असांखे ॿियो भाऊ छा आहे बढ़िया बढ़िया भाऊ ॿियो ॿुधायो तव्हां ॿुधायो कमु कारु कीअं थो हले

जी जी झूलेलाल ई त वेठा आहिनि न भाऊ असांजा बसि भाऊ भाभियुनि जी यादि आई त तव्हांजी यादि अची वई जी जी बसि इहो पियो चवांव की कुझु नओं आयो आहे मालु ॿुधायो न अरे भाऊ गर्मियुनि जे गर्मियुनि जे कारणु हेॾियूं सड़ी थियूं वञनि भाॼियूं हाणे छा कयां घर में चिलाइनि था हुन ॾींहुं बि धाणा वठी वयुमि धाणा वठी वयुमि त उहे बि अंदिरां मतलबु ॿाहिरां सही था लॻनि अंदिरां सड़ी था वञनि पूरा साल जा धाणा जेके आहिनि हा त बसि हा त पंज ॾह किलो मोकिलींदासे त तव्हां किलो किलो मोकिलिजो त छा छा आहे मालु ताज़ो मालु ॿुधायो न अछा त तव्हां जी जी जी जी त तव्हां मुंहिंजो एड्रैस लिखी वठिजोसि अड़े त अघु थोरो सही लॻाइजो भाऊ ताज़ो ॾिजो मालु न त मूंखे वरी घर में चिलाईंदा त भाऊ घर जा माण्हू आहिनि त भाॼियूं भाऊ हुओ त असांजे घर जा माण्हू अथव पर भाॼियुनि खे थोरी न पतो आहे कि घर जा माण्हू आहिनि त सड़ऊं न जी जी गजर लिखी छॾियोसि किलो किलो गजर हा आलू किलो लिखोसि किलो गजरूं किलो आलू जी टमाटा किलो लिखोसि फूल गोभी लिखोसि हिक हा ऐं मटर लिखो हा हा हा पीज़ लिखोसि पीज़ हिकरे हिकु करे छॾियोसि अगरि मतलबु ताज़ो हुजे त ॿ कजो न त त पोइ वरी हिकु ई वरी हुन में बि कीड़ा था लॻी वञनि हा हा हू सावा मटर लिखोसि सावा मटर ताज़ा लेकिन उहे बि किलो ॾिजोसि ताज़ा ॾिजो हां हा हा सावा सावा ॾिजो पूरा ताज़ा हुजनि सावा हुजनि जी जी जी आलू थी विया आलू टमाटा आलू ऐं टमाटा बि थी विया आलू बि थी विया न जी जी ॿियो जी जी ॿियो बसि इहो बसि ताज़ो मोकिलिजो न त त घर में ॾाढो चिलाईंदा ऐं रे अघुन अघु न ॿुधायो अथव अघु त ॿुधायो भाऊ जी जी अछा भाऊ पंदरहां कुझु घटि अथव ॾहें रुपये थो मिले हा अगरि अगरि सही हुजे ॾहें रुपिये सां लॻाइजोसि ऐं पी पीज़ छा लॻायो अथव पीज़ न न मां पाणेही अची करे न त खणी वेंदोमांव अगरि नथो खणी वञा त पोइ वरी घरु मोकिले छॾियो जी जी ऐं फ़ोन करे छॾियो हिकिड़ी त मां अची वेंदोमांव अगरि नथो अची सघां त मां फ़ोन कंदोमांव त पोइ वरी तव्हां मोकिले छॾियो छोकिरे हथु ऐं म मटर छा रेट पीज़ छा अघु लॻायो अथव पीज़ अड़े भाऊ कुझु घटि कयो यार टीह रुपिये लॻायो भई हिन में बि अॼ तव्हां ॾह रुपया जोड़े करे था ॿुधायो अड़े भाऊ इएं भाऊ इएं न कयो ॿई सेवा झूलेलाल मंदर में गॾु कंदा आहियूं भाऊ जय झूलेलाल भाऊ जय झूलेलाल